हाँ हेलो ओला से बात कर रहें सर मुझे आप की ओला कैब बुक करनी थी मेरी ट्रेन है रात को साढ़े बारा बजे मैं ग्वालियर इस्टेशन पर आ जाऊँगी सर मुझे आप कितने बजे लेने आ जाएंगे आप बिल्कुल जो करेक्ट समय हो वो मुझे बता दीजिए उसी हिसाब से मैं आपकी ओला कैब बुक करूँगी जी सर तो सर आप कितने बजे तक आ जाएंगे आपका जो रहने का है वो कितनी दूर है कितना समय लग जाएगा क्योंकि मैं रात में परेशान हो जाऊँगी रात को कोई मुझे ओटो या ओला मिलेगी नहीं इस लिए मैं आप से पूछ रही हूँ कि आप कितने समय में आ जाएंगे क्योंकि मेरी ट्रेन साढ़े बारा बजे वहाँ उपस्थित हो जाएगी तो मुझे वहाँ से उतरूँगी मैं बाहर निकलूँगी तो मुझे गाड़ी गेट पर चाहिए मैं परेशान ना होऊँ रात का समय है और बहुत अकेली भी हूँ मैं मैं किसी भी प्रकार का कोई भी परेशानी नहीं चाहती हूँ ऑटो देर से ना आए बस मैं यही चाहती हूँ कि अगर ऑटो और कैब कोई भी आप मुझे भेजेंगे तो वो मुझे किसी भी प्रकार का कोई समस्या का समाधान ना करना पड़े इसलिए मेरी ट्रेन समय पर आ जाएगी आप इसका विशेष ध्यान रखें जी सर